हेलो ऋतु यै अहाँके आय हम अटेंडेंस देखलहुँ हँ क्लास बड कम यऽ की बात छै इसकुल क्लास किआ नहि ज्वाइन करए छी अच्छा लेकिन आ क्लासमे जँ अहाँ क्लास नहि ज्वाइन करब तऽ फेर अहाँके जे सेशन एक पाछूँ चलि जाएत जे सीखबए छिऐ हमसभ से सभ पाछूँ भऽ जैत ने तऽ फेर फेरसँ करऽ पड़त सेहो ध्यान देबए जे कोशिश करब जे सभटा ठीक ठाक भऽ जाए क्लास फेरसँ ज्वाइन कऽ लेब अटेंडेंस कम हैत तऽ फेर एकरो तऽ एक्जाम होय छै ने तऽ एक्जाममे नहि बैसऽ देत ने पछ्हत्तर परसेंट तऽ जरूरी रहए छै बुझल यऽ अहाँके हाँ बट ओहोमे जे कहिआ की होइ छनि मम्मीके की भेलनि हंँ अच्छा ताहि दुआरे चलूँ कोनो बात नहि छै लेकिन अथी तखन एकटा काज करब अहाँ अपन व्हाट्सअप ने नम्बर हमरा इएह नम्बर पर व्हाट्सअप यऽ तऽ हम अहाँके थोड़े टास्कसभ से यऽपर जे क्लासमे हेतऐ ने से पठा देल करब तऽ घरे पर जखन जखन छुट्टी होइए तखन तखन से कोशिश करब ओकरा बनबैकऽ तऽ की हाएत पछुँआएब नहि अहाँ नहि तऽ सभटा बच्चा अगुआ जाएत आ अहाँ पछुँआ जाएब अहाँ एतऽ बढ़िाँ सीखए छी नीक जेकाँ तऽ परीक्षोमे कहुना फेर नीक नम्बर आबए तऽ ताहि दुआरे ताहि दुआरे केलहुँ हँ आर सभ अपन ध्यान राखब आओर कोशिश करब जे ओ पूरा बनय चार्ट पेपरसभ सेहो कीन लेब आ ओकरो फेर प्रोजेक्ट सेहो बनबय पड़तै ताहि दुआरे चाार्ट पेपर सेहो कीन लेब तऽ ओहो कीनक चार्ट पेपर पर प्रैक्टिस करब ठीक छै आओर सभ चलूँ मम्मीके करबनि कहुना ठीक भए जाइन भगवानसंँ प्रार्थना करबनि चलूँ रखैत छी हम तऽ